आं बाक्सा जिल्लानि बाक्सा जिल्ला बागानपारानि सिङाव थानाय अवान नं बुग्लामारि गामिनि बे गामियावनो देरबोबाय आं उन्दैनिफ्राय बे गामिनिफ्राय आं बाक्सा जिल्लानिनो सिमला निउ बेदबारियाव आं हाबा जाफैबाय बेयाव हाबा जाफैनानै आं बिदिनो गोबां खामानि जेरै जि दानाय अमा लानाय दाउ लानाय बोरमा लानाय जोबोद खामानि मावफैबाय न'खरनि संसार जानाय जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोर खामानिखौ आं मावफैबाय आं दा बेदबारि गामियावनो थायो बेयावनो आंनि गामि बेनो आंनि संसार बेयावनो जों जोंनि गोरबोनि सासे फिसा दङ जोंनि न'खर जोंनि संसार जोंहा न'खराव दासान्दै आंनि बिबाजै आंनि बिहाव आंनि फिसाइजों लोगोसे जोंनिनो फिसाजो दङ सासे बेनो जोंनि न'खर बेनो जोंनि संसार बेयावनो आं दा सि दायो सि दानानै आं सिखौ फानो एखम्बा एखम्बा गाननाय जोमनायाव बाहायो बेफोर सिफोरखौ आङो जेरै मान फास्रा गामसा इन्दिनि फास्रा गोबां सि दादों आङो बेफोरबादिनो इउनावबो जाहाथे दाव अमाजोंनो फिसिनानै संसार जालांनो आं सानो जि फोरखौबो आं दालांबाय थागोनखौ सानो